मां नितेश थो ॻाल्हायां ऐं मां अरदासमल में ऑडर ॾिनो हुयो कलाकु अॻु जंहिंमें ॿ थालियूं हुयूं ऐं चारि नान अलॻि सां हुया हिक पनीर जी भाॼी हुई ऐं चारि थधि थादल बि घुराइयूं हुयूं टे पाणीअ जूं बोटलू बि घुराइयूं हुयूं पर हिन ऑडर खे मूं वटि पहुचण में जाम देरी थी लॻे कलाकु थी वियो आहे ऐं तव्हां ॿुधायो हुयो की अधु कलाक में मूंखे ऑडर घर में मिली वेंदो त मां ॼाणे थो सघां की इहा डेरी छाजे काणि थी थिए तव्हां जी महिरबानी